भोरमे दौड़ैके छै कि साँझमे दौड़बऽ भोरमे दौड़ैके सबसे जादा फायदामन्द छै आओर भोरमे कमसे कम दुइ से डेढ़से दुइ घण्टा दौड़बै हम एक्सरसाइज सही छै सुबहमे सबेरे उठबाके भी फायदा छै आओर दौड़ करैके मानि मकसद एक्के होइ छै प्रैक्टिस फौजमे जाएके बिहारो पुलिसमे जाएके आओर या तऽ अपन शरीरके एक्सरसाइजके लिए भी दौड़ जरूरी छै आओर सुबह सुबह दौड़के सबसे जादा फायदामन्द छै सुबहवला हवा जे लागै छै शरीरमे एकदम मोन शान्त रहै छै मोन चञ्चल रहै छै दिमाग तेज रहै छै सुस्ती नहि रहै छै सुबहमे दौड़ैके इएह सबसे जादा फायदामन्द छै आओर रोज दौड़ऽ जाएके प्रेरित करै छै रोज दौड़ेके कोन मकसद छै शरीरके अङ्ग आओर सुस्ती दूर रहै छै आओर दौड़के आबैके बाद कोइ फल फलहारके नाश्ता करल जाइ छै ताकि आबैके साथ ही कुछ दौड़के आबैके बाद भूख भी लागै छै ताकि हाँ साँझमे दौड़बामे कतेक समय बिताबै छी फेर साँझमे दौड़के के भी भी एकसे डेढ़ या दुइ घण्टा बिताबै छी रोज दौड़ै लेल जाएके प्रेरित करै छिए रोज दौड़ै लेल जाइ छिए दौड़के आओर साँझके व्यायाम करिके आबै छी डेलीके दौड़ आओर व्यायाम भी सही रहै छै एक्सरसाइज शरीरके रहै छै खून नस चालू रहै छै आओर इएहसब छै दौड़के फायदामन्द आओर दौड़ करलाके बाद कहीँ भी कोइ दिक्क्त नहि होइ छै आओर जल्दी आदमी स्वस्थ रहै छै आओर बेमार भी नहि पड़े छै डॉकटरके जरूरी पड़े छै नहि पइसा लागै छै बस सबसे जादा मोन दौड़के यही छै साँझमे दुइ घण्टासे डेढ़ घण्टासे दुइ घण्टा आओर सुबहमे डेढ़ घण्टासे दुइ घण्टा आधा घण्टा एक घण्टा दौड़ आओर आधा घण्टा कमसे कम एक्सरसाइज व्यायाम भी जरूरी छै भोर साँझ दौड़ करैके मेन यही छै हुँ अपन भी शरीर स्वस्थ रहै छै आओर फायदा भी छै कहीँ नोकरी कोइ फौजमे कोइ बिहार पुलिसमे होमगार्डमे किछुमे आबि गेलै एक प्रैक्टिस छै बोलल रहैके बाद टेन्शनमे रहै छै दमपच्ची भेल रहै छै ईसब फायदा होइ छै दौड़के अनेको फायदा छै दौड़ करैके सुबह शाम फायदाके बारेमे छै तऽ दौड़के आबैके बाद कमसे कम दसे ग्राम उबालल खएलक उबालल चना खाके आओर कोइ फल फायदामन्द खाइ छै ताकि शरीर स्वस्थ थोड़ा आबैके साथ ही रनिन्गके बाद भूख भी लागै छै तऽ रोज दौड़ैके प्रेरित करिते छै इएह कारणसे ने